औ हेल' आदैनाव ओं खबरआ माबोरै मोनबा आदै ए दे ए बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो गोसोखांहरबाय आदैया गोसोखांनांगौ गरमफोराथ' बिदिनोसै आदै एखनबा अखा एखनबा सान्दुं गरमफोरा एखनबा थानदा एखनबा गरम बोथोराथ' बिदिनोसै नोंसोरनिथिंलाय आदै नोंसोरनिथिं माबोरै

औ औ गोबावजों गोबावजों सम सम गोसोखांनांगौ

औ मोजां जादों आदै दे

बिदिनो दं बिदिनो मोजां गाज्रिनि गेजेराव

बोथोरानो बिदिनो नालाय औ माब्लाबा फै बेरायथावथाव आलासि जाथावथाव आदै आलासि औ आलासि ओं औ

टाइम एसे मोजां लानानै जोब्बाय हाजोबबाय हाजोबबाय बारा गोबाव जायाखै हानायआबो मावनांगौ जायो औ मावग्रानि फिसा गरमबो लानांगौ थानदाबो लानांगौ जायो जाखांबाय आदै जाखांबाय दहायनो जाखांदों

औ गोसोखांबा सम सम बिदिनो रायज्लायहरनांगौ आदै ना सम सम खबर लाहर लायनांगौ मोजांआनो जादों नोंसोरनालाय माबोरै दं नखरफोराव आदै औ दोन दोननोसैबो औ दे टाइम मोजां लानानै फै दे आदै नखरफोराव गासैबो उन्दै उनला लोमजानाय साजानाय गैथ'वाना आदै

औ